हमारे घूमने फिरने के एक नहीं अनेकों कारण हैं

सुबह और षाम जब नियमित रूप से घूमने के लिए निकलते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे स्वास्थ्य का है क्योंकि व्यक्ति वर्तमान शमय में वाहनों का उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कर रहा है लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि व्यक्ति यदि स्वयं सुबह और शाम घूमने के लिए निकलता है तो उससे उसके शरीर का संतुलन बना रहता है हमें प्रत्येक कार्य जोकि आज हम वाहन के माध्यम से कर रहे हैं यदि हम उसे पैदल करें तो उससे हमें दो लाभ होंगे एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा दूसरा हम जब सुबह और शाम घूमने के लिए निकलते हैं तो जिस कार्य के लिए हम स्थान से निकल रहे हैं वह कार्य को भी हम पूर्ण कर सकते हैं हम कई स्थानों पर यात्रा करते हैं मैंने एक स्थान पर धार्मिक यात्रा की उस यात्रा के दौरान मैंने इस बात का अनुभव किया कि प्रत्येक कार्य जब व्यक्ति यात्रा के माध्यम से करता है यदि वे यात्रा में देव स्थान की यात्रा को शामिल करता है तो देव स्थान की यात्रा को शामिल करने के लिए उसे उस ईश्वर के दर्शन भी प्राप्त होते हैं